ओंख्रियावहाय बिदिनो आङो गोबां रोखोमनि मस्लाफोर होयो आरो गोथाव जानायनि थाखाय मानोना सोरबा सोरबाहायो बिदिनो रोंबाबो खिथाया नालाय ओंखायनो आंबो गावनि गावबागाव सोलोंनायखौहायो मस्लाफोरखौहायो जेनेबा मायाव मा ओंख्रियाव मा होबा मा मस्लाफोरखौ होबा गोथाव जायो आंबो बेखौनो सोलोंना मानसिफोरनिफ्राय सोलोंना लाखुमानानै बायनानै लायो आरो ओमफ्रायो गुबुनफोरनि सिगाङाव आं जाल्ला मोल्ला खिथाया सोंबा खिथायो आरो बिदिनो आं आरो जेरैहायो सबायफोर संबा सबायजों दाउजों संबा जेनेबा दाउखौ एवथ्रुमनायावनो हायो मस्ला मस्लिखौ होबाय गासिबो मस्लाखौनो होजोबबाय ओमफ्राय बिनि उनाव मस्लाखौ होखांनानै आरो दाउखौहाय खोबहाबनानै दाउखौ खोबहाबनानै दोनबाय ओमफ्राय बिनिफ्रायो एवखांनानै एवखांबाबो जायो बेनिफ्राय जेरैबा जेरैहायो दाउ एवनायाव मस्लाफोरखौ होयो फार्स्टआवहाय होबाय दाउ संनायावहायो सामब्राम होबाय सामब्राम होनानै आलु सामब्राम होनानै ओमफ्राय बिदिनो फानलु होबाय फानलुनिफ्राय बिदिनो सामब्राम गुफुर देबाय हाइजें देबाय ओमफ्रायो गंगार दुन्दियानि पाउदार होबाय ओमफ्रायो चिल्ली पाउदार होबाय ओमफ्राय बिनिफ्राय बानलु गुन्दै आरो चिल्ली पाउदारथ' होना बर'निआव बानलु गुन्दै होबाय ओमफ्राय बिदिनो दुन्दिया बेगरनि दुन्दिया बेगरहाय देफ्रुनाय बेखौ होबाय ओमफ्राय बिदिनो सङो बिदिनो होयो आरो मस्ला मस्लाफोरनि बबेखौबा जेनेबा बेदरफोरावहायो बांसिन टेस्ट मोननायनि थाखाय एबा जानो गोथावसिन मोननायनि थाखाय जोङो मस्ला मस्लिखौ बांसिन होनाय जायो आरो बेफोरावहायो बेदरखौनो बेदराव संखा बेदर संनायावनो बेसोर मस्लाफोरखौ होखाजोबनांगौ ओमफ्रायो संख्रि संला गासैखौबो होजोबनांगौ ओमफ्राय बेनिफ्राय खोबना दोननांगौ आरो बिनिफ्राय दै होनांगौ जाबायबा एवनाया जाबायबा ओमफ्राय बिनिफ्राय नोङो सबायखौहाय दस्रायाव रुनानै लाखाबाय सबायखौ होबाय ओमफ्राय बिनिफ्राय गोथाव मोदोमबाय जेनेबा मस्ला मस्लि होखाबाय ना ओमफ्रायो मोनसे मोनसे बाहायबाय दुन्दिया होदो दुन्दियाआबो गंगार दुन्दियाबो होजायो गंगार दुन्दिया ओमफ्रायो ओरैनो लकेल दुन्दिया बिदि मोदोमनायनि थाखाय मानोना जोङो बुस्थुफोरखौहायो जेनेबा जानाय मुवाफोरखौहायो जोङो गोथाव मोदोमबा बांसिन खहाबो नालाय बेनिखायनो जोङो दुन्दियाफोरखौहायो होनाय जायो बिनिनो बिदियैनो आङो मस्लाफोर होनाय जायो आरो बेफोरबो मोनसे मस्ला जायो ना आरो आं मोनसे बाथ्राखौ बावलांदों ओ टेसपाट टेसपाट जोङो बेदरफोर संनायावहायो टेसपाटबो होजायो फार्स्टाव सामब्रामजों लोगोसे टेसपाटखौबो संहोनांगौ जेनेबा होफानांगौ आरो थावआवहायो बिदिनो बोरमा बेदरफोर आरो दाउ बेदरफोर संनायाव गोबां रोखोमनि मस्लाफोर होनाय जायो आरो अमा संनायावनो होन दाउ संनायावनो होन बोरमा संनायावनो होन ना संनायावनो होन जों गोबां रोखोमनि मस्लाफोर होनाय जायो खायसे खायसे सुबुंफ्रा बिदिनो संनाय खावनायफोरावहायो दस्रा दस्रा मस्लाफोर होयो ओमफ्राय खायफानि मस्ला होनाया बेलेक जायो खायफानि मस्ला होनाया बेलेक जायो आङो आंनि जेनेबा आङो आंनि टाइप जेनेबा आंनि खायदा मोन्नानै आं संनाय जेनेबा आं रोंनानै संनाय जेनेबा गुबुननिफ्राय बांसिन सोलोंनानै संनाय बे बेलेक जायो नालाय गाव गावबागाव हारसिं होनानै संनायाहायो बेलेक जायो आरो गुबुना गुबुन गावसोर गोसोआव थानाय बिदि मस्लाफोरखौ जेनेबा गावसोर जानो मोजां मोननाय मस्लाफोरखौहायो होनानै संगोन ओमफ्रायो आं मोजां मोननाय एबा मोदोमनायनि थाखाय होनानै संनाय मस्लाफोरा आलादा जायो बेनिखायनो आङो बेदरफोरखौहायो गोबां मस्लाफोर होनानै सङो आरो बिदिनो गंगार दुन्दिया पाउदार ओमफ्रायो दुन्दिया पाउदार ओमफ्राय बानलु गुन्दै बिदि बिनिफ्राय टेसपाट बिदिनो बायदि बायदि होयो आरो बिदिनो माखासे ओंख्रियाव होआबो होनाङाबो आरो बिदिनो बेफोरबायदि खालामनानैनो गावगावनि मस्लाखौ होनानै संनाय जायो आरो